हय आमचीं गावांत शिंपणावळ सुविधा आसा थंयची परिस्थिती खूब बरी आसा म्हटल्यार ह्या जमिनींत आमी खूब तरेची पिकां रोयतात लायक कांदें आसा पोर्स आसात तांबडी भाजी आसा धवी भाजी रोयतात आनी उदक आमचे नळाचे किंवां आमी बांयचेर हाडून ती शिंपतात आनी रोखडीच म्हटल्यार एकदां ती पिकां घातली की चड अशी मरनात ती जाताच कारण ती जमीण अशी आसा की एकदा थंय पिकाची लागवण लायली की ती आपोआप तांचो ग्रो जाता आनी एकदां कांदें रोयले की तांकांय सुद्दां कांदें खूब येतात आनी आमी अशें करून बाजारानूंय बी तें विकतात कांदें विकपाचे सुद्दां मेळटा खावपाक तर खूब मेळटात त्याच प्रमाणे विकपाक बी मेळटा त्याच प्रमाणे पोरसाक बी आमी मको घालतात आनी हेर वाल वाल बीन घालता आनी पोर्साच्यो मिरसांगो बऱ्यो येतात जितले आमी ऍक्पॅक्ट करतात तेच्या परस चड मेळटा आनी विकपाचे बी आमी खूब विकले आसात लायक पांच स किलो आमकां खावनू सुद्दां विकपा बीन मेळटा म्हटल्यार जमिनीचे उलोवप म्हटल्यार जमीन बरी आसपाक जायी ज्या पिकाक ती लागची अशी कारण जमीन बरी आसल्यार आपोआप ती पिकां बरी दितली खंयचीच भाजी सुद्दां जमीन बरी आसल्यार पाक बरी दितली